साढ़ी जेह्ड़ी मनपसन्द जगह न जि'यां तुस चली जाओ अपने नौ देवियें दा मंदर ऐ कटड़े दे अग्गै दस किलोमीटर नैचुरल गुफा ऐ इक्क उस गुफा च दर्शन करने कन्नै बड़ा सकून मिलदा ऐ ओह्दे कन्नै अग्गै चली जाओ तुस धनसर बाबा उसी लोक आखदे मिनी शिवखोड़ी श्राइन बोर्ड ने उत्थै डिबैल्पमेंट बी कीती दी ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ शिवजी दी गुफा उत्थै झरणें बगैरा न अस स्कूल पढ़दे होंदे हे असें गी पता गै नेईं हा के धनसर बाबा केह् ऐ निक्के निक्के होंदे हे उत्थै औंदे हे न्हाने गी साढ़ी पिकनिक औंदी रेहियां बड़ी अच्छी डिबैल्पमेंट ऐ कटड़े जेह्ड़ा औंदा नौ देवियां ते धनसर जरुर जंदा बड़ी अच्छी जगह ऐ डिबैल्पमेंट होनी चाहिदी ओह्दे बाद चली जाओ धनसर दे अग्गे सूला पार्क इन्ना बड्डा पार्क नहाने दी जगह बच्चे खेल कूद ओह्दे बाद चिनाब रिवर चली जाओ अग्गे चिनाव रिवर राफ्टिंग रुफटिंग होंदी ऐ बड़ी अच्छी जगह ऐ डिबैल्पमेंट ऐ ओह्दे कन्नै अग्गे चली जाओ ते आई गेआ सिहाड़ बाबा सिहाड़ बाबा इक्क बड़ी परानी रीत ऐ पराने जेह्ड़े साढ़े बजुर्ग हे ओह् सनांदे हे असें गी असें गी ते पता गे नेईं ऐ जेह्ड़ा सिहाड़ बाबे उप्परा पानी गिरा दा ऐ उत्थै पैहेलें केह् होंदा हा दुद्ध बगदा होंदा हा जेल्लै दुद्ध बगदा होंदा हा गुज्जर लोकें केह् कीता ओह् दुद्ध बेचना शुरु कीता जेल्लै उत्थै दुद्ध बेचना शुरु करी ओड़ेआ दुद्ध बेचदे बेचदे उस जगह च पानी औना शुरु होई गेआ ते फ्ही गल्ल बात इ'यां हून पानी औंदा लेकिन जगह बड़ी सुच्ची ऐ कोई बी मन्नत मंगो पूरी होंदी ऐ ओह्दे बाद चली जाओ शिव खोड़ी शिव खोड़ी बड़ी अच्छी जगह ऐ उत्थै तुस जाओ दर्शन करो शिवजी भगवान दी दुनिया जा दी टूरिस्ट जा दा डिबैल्पमेंट चाहिदी और जिन्नी डिबैल्पमेंट होऐ उन्नी जरुरी ऐ ओह्दे बाद उत्थै शिवें दे उत्थै यात्रा खड़ोंदी ऐ लंगर लगदे बड़ा मेला लगदा कोई बी यात्री माता बैश्णो दे दरबार औंदा न इत्थै कटड़ै ओह् इनें जगहें पर जरुर जंदा बाकी माता बैश्णो दा दरबार ऐ फैस्लिटीस इत्थै बी बड़ी शैल ऐ कटड़ा शैह्र ऐ ओह्दे बाद पत्नी टॉप चली जाओ सनासर चली जाओ जगह बड़ी बड़ी अच्छियां न